हैलो आं जी आं जी आं अच्छा अच्छा अच्छा केह्ड़ी फिटिंग करानी ऐ जां लोहें दे पाइपें दी करानी प्लॉस्टिक दी करानी केह्दी करानी ते दिक्खो जेह्ड़ी ऐ ना प्लॉस्टिक च फिटिंग ओह् थोह्ड़ी सस्ती च ऐ ते जेह्ड़ी ऐ ना लोहे दी फिटिंग ओह् ऐ मैंह्गी ते तुसें केह्ड़ी करानी ऐ प्लॉस्टिक दा बाथरूम किन्ने न तुं'दे दो ते दे बाथरूमें ई अगर प्लॉस्टिक करानी होग ना ओह्दी होई जानी कोई पंज छे ज्हार बिच अगर करानी केह् नांऽ एह्दी ओह्बी घट्ट कोला घट्ट आक्खा ना तुसेंगी अ'ऊं ते ओह्बी कोई अट्ठ नौ दस्स ज्हार ऐ प्लॉस्टिक दी फिटिंग दा दो बाथरूम दी ते तुसें अगर करानी होग प्लॉस्टिक दी ते चलो ते कोई गल्ल निं अट्ठ नौ कोला घट्ट करी लैगे अगर करानी होग तुसें एह्कड़ी केह् नांऽ एह्दा लोहे दी फिटिंग लोहे दियां पाइपां ते ओह्दा इ'यां रेट ऐ दस्स बारां ज्हार रपेआ ते चलो घट्ट करी लैगे ते एह्दे कोला घट्ट आं जी आं जी आं जी आं जी आं जी एह् केह्ड़ी जगह् ऐ अच्छा अच्छा ते कोई गल्ल निं ते तुस अच्छा अच्छा बा भी में आना कि'यां तुसें भेजना पौना निं तुस अपने ओह्